हैलो हैलो आप कृषि दुकान से बोल रहे हो ना संजना दीदी दीदी हमारे यहाँ खेती होती है भिंडी की हाँ तो ना मुझे क्या आपके यहाँ भिंडी के बीज मिल जाएँगे दुकान पर

आपके पास कौनसे उपलब्ध होंगे

अच्छा तो आप एक काम करिए ना आप खुले वाले का रेट बताइए मिल जाएँगे तो मुझे ना खुले चाहिए है क्या अभी तो आपके पास उपलब्ध होंगे आप डिलिवर कर सकते हो ठीक है मैं ऐड्रेस बताती हूँ आपको या तो व्हाट्सअप कर देती हूँ आप बताइए कैसे करूँ ठीक है मैं आपको बता देती हूँ आपको ना क्या बोलते हैं ये पलाश परिसर भेज देना क्योंकि ना मेरे को ना खेत पे लग रहे हैं हमारे यहाँ भिंडी की जो खेती होती है तो वहाँ लग रहे हैं और कहीं मिल नहीं पा रहा है तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिला था कि आपकी शॉप पे उपलब्ध होंगे तो बढ़िया है आप मुझे पचास रुपए का आप छोटी वाली भिंडी के बीज भेज दीजिएगा हैं ना तो मैं ऐड्रेस आपको पलाश परिसर दे दिया है तो आप वहाँ भेज दीजिए और आपको जो पैमेंट करनी है मैं आपको वहीं कर दूँ वहीं तो नहीं चलो मैं ऑनलाइन कर देती हूँ है ना हाँ तो आप कितने टाइम तक भेज देंगे पचास रुपए के अभी बताया था पचास रुपए के हाँ हाँ तो आप कितने टाइम तक भेज दोगे ठीक है तो आप ना सही टाइम पर भेज दीजिएगा अभी तो नहीं चाहिए थे हमारे यहाँ से भिंडी की खेती होती है तो भिंडी के बीज चाहिए थे तो वो आप भेज दीजिएगा है ना मैं आपको फ़ोन पे कर देती हूँ ठीक है बाय हाँ ठीक है